मेरे गाँव में शिव अति शिवजी का बढ़ा का का मंदिर है हम सब उठते है भोर में खाना पीना सब बना लेते हैं बाल बच्चों को इस्कूल सब पहुँचा देते हैं उसके बाद स्नान करते हैं तब जाते हैं पूजा करने उसके बाद मेरे घर के परिवार में भी सब जाते हैं पूजा पाठ करने मैं मंदिर पर जाती हूँ उसके बाद सब लोग मुज़्फ़्फ़रपुर ग़रीब स्थान हुआ वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करते हैं ख़ुशी से अपना घर में है देव पित्तर उसको नाहा शोनाहाकर उसके बाद हम पूजा करते हैं पम पूरे परिवार मिल जुल के करते हैं उसके बाद तुलसी जी को पूजा करते हैं बजरंग बली को पूजा करते हैं घर में सरस्वती जी काली जी दुर्गा जी उसको पूजा करते हैं सभी लोग पूजा करते हैं मिल जुल कर उसके बाद गाँव में भोले बाबा का मंदिर है वहाँ जाते है पूजा करते हैं गात हिम बग़ल में है यह पूजा पाठ करते हैं मंदिर है उसमें वहाँ जाते हैं दरभंगा हैस बुलावा के मंदिर वहाँ जाते हैं मेरे ससुर जी बाबा धाम जाते हैं वहाँ मंदिर है पूजा करते हैं हम सहेत्रा सब गोटे मिल जुल कर पूजा करते हैं फिर भी मेरे ससुर जी जाते हैं वहाँ बाबा धाम तो पर परसादी होता है वह सब लाते हैं तब फिर अग़ल बग़ल के लोग को देते हैं भगवान का पूजा का वो प्रसाद अग़ल बग़ल में फिर भी लोग वह सब जाते हैं पूजा करने मैं भी जाती हूँ वहीं पूजा करने फिर अग़ल बग़ल के लोग को पर प्रसाद मैं देती हूँ वह भी मेरे देते हैं तुलसी सो की पूजा करती हूँ रहती हूँ सब एक साथ